स्पोर्टस इहो मुंहिंजो ॾाढो वणंदड़ु आहे जीअं त खोखो खोखो त मां नंढपणु खां एॾो ई खेॾंदी आहियां जंहिंजी का हद ई न सभिनी सत साहेड़ीयुनि सभिनी खे सॾु करे खोखो खेॾंदी आहियां इस्कूलु में वयसि उहो तॾहिं बि मां पंहिंजो खेल ज़ारी रखियो उते बि मां पंहिंजे टीम खे ज़रूरु जिताईंदी रहंदी हुयसि मूंखे इहो एॾो वणंदो आहे ॾिसण त वणंदो ई वणंदो आहे खेॾणु उन खां वधीक वणंदो आहे कॉलेज में वयसि तॾहिं बि मां इहो पंहिंजो शौक़ु न छॾियो उहो शौक़ु पंहिंजो कायमि रखियो उते बि खेॾंदी हुयसि उते बि मां पंहिंजे टीम खे ज़रूरु जिताए रहंदी हुयसि नोड़ी टपा बि मूंखे जाम वणंदा आहिनि स्पोर्टस माना मुंहिंजी जाम वणंदड़ ई हिकु खेल आहे नोड़ी टपनि में बि मां फस्ट त रैंक ईंदी ईंदी हुयमि न त इतेफ़ाक कॾहिं मां सेकेंड रैंक बि कॾहिं कॾहिं ईंदी हुयसि मूंखे ईअं स्पोर्टस जाम वणंदो आहे